ہمارے علاقے میں ہاسپٹل سروس کو اچھا بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسپتال بنوانے چاہیے ڈاکٹرز کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ہمیں اپوئنٹ کرنے چاہیے اور اور پھر جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ ہم لوگ نرسیز اور ڈاکٹرز کو وہاں لائیں اور ڈاکٹر ٹائم پہ بیٹھے اور اپنا کام کریں ہم اُنہیں دوائی بانٹیں غریبوں کو فری میں تب اُن کی صحت اچھے رہیں گے اور اِنہی سب چیزوں کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے جیسے کہ ڈاکٹر دیر سے بیٹھتے ہیں اور مریضوں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے وہ لوگ مریضوں کو گائے بھینس سمجھتے ہیں بکری سمجھتے ہیں تو اُن سب چیزوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈاکٹر اُنہیں پیشینٹ کو مریض کو مریض کی طرح دیکھیں نہ کہ ایک بس کام کی طرح دیکھیں اور اپنی ڈیوٹی پوری کرے جیسے تیسے اور گھر چلے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اِن سب چیزوں میں تبدیلی ہونی چاہیے اور ڈاکٹر لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ کریں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کو ہم لوگ بھرتی کریں اور زیادہ سے زیادہ نرس کو اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائیں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں